क'क्राझार जिल्लायाव सावस्रिनि खान्थिया आथिखालाव इसे इमप्रुभ जानायखौ जों नुनो मोनो बाहाय मा जायो सरकारि हस्पिटाल मोनसे दङ सिभिल हस्पिटाल होननाय आथिखालाव बेयो माजाबाय क'क्राझार मेडिकेल कलेज जों बेयो सरजाब जाबाय दा बे मोनसे सरकारि फसंथान बिनि बादैबो जोंहा प्राइभेट माखासे फिसा फिसा प्राइभेट दङ जेरै एमआरएम दा बेफोराव जोङो बांद्राय गिदिर नङाब्लाबो एसे गेजेर खलबनि एसे जाहांनाय बेमारफोरखौ जों बेहाय फाहामनायनि माखासे सुबिदा दं दा अब्लाबो बेयो जोंनि थाखाय थोजासे नङा माखासे गिदिर गिदिर गावारि फसंथान माखासे प्राइभेट गिदिर गिदिर माखासे माहोनो हस्पिटाल फोरखौ जोंहा फसंनांगौनि गोनांथि दङ दा बिदिजोंहाय जोङो मा जायो गासिबो सुबुंफ्रा जों गोजानाव थांनानै सिलिगुरि बा कलकाता एबा गुवाहाटीफोराव थांनानै जों ट्रिटमेन्ट लानो हाया दा बेखौ नोजोर बोयोबा जोंहा माखासे गावारि फसंथान माखासे प्राइभेट हस्पिटाल फोरखौ जोंनो नांबावगौ दा बेवहाय थानाय गंनैसे हस्पिटाला जोंनि थाखाय थोजासे नङा दा क'क्राझारा टाउन जाबाय हिसाबै बा बिटिसि नि मोनसे सेनटार हिसाबै सुबुंनि अनजिमायाबो बांसिन जाबाय दा बे हिसाबै हस्पिटाला नांबावगौ आरो